खानपुर बाजार गेलहुँ हम अपना गाछीमे लगा लगबै लए आमके पेड़ अनलहुँ अपना गाछीमे रोपलहुँ खुरपीसँ खद्धा खुनली कोदारिसँ खद्धा खुनली तऽ ओहिमे गाछ रोपली आमके अमदुरके खानपुर बाजारसँ जा कऽ आनलहुँ खुरपी खानपुर सँ अमदुरके पेड़ आनली कीन कऽ फेन ओकरा खुरपी कोदारिसँ लगेलहुँ ओकरा खद्धा खूनि कऽ खद्धा खूनि कऽ फेन ओकरा रोपलहुँ अपना गाछीमे खानपुरे बाजारसँ कोबीके गाछ अनली कीनि कऽ कोबी रोपलहुँ ओहिमे जरूरत के ओहिमे पानि डालली फेन भिंडीके बिच्ची कीनि कऽ खानपुरसँ अनलहुँ ओकरा फुलय लेल देली ओकरा फुला कऽ तब फेन ओकरा रोपली फेन ओकरा कमैनी कयली कमैनी करि कऽ सभकेँ ओहिमे खाद पानि देली